हॅलो बाबू आं आयक रे शाण्या म्हज्या तो मरे म्हाका डिजिलॉकर तुका ते डॉक्युमेंट्स आसा पय ते ऑलरेडी मरे म्हज्या डिजिलॉकरान आसात कळळे न्ही बर्थ सर्टिफिकेट म्हण्णका मागीर ते रिलेटेड ते डॉक्युमेंट्स हांवें काडून दवरिल्लें मरे तें आसा हांवें ती सिटेटाची बी सर्टिफिकेट डावनलोड केल्या पळय ती सगळीं आसा पूण जालां कितें जाणा म्हाका मरे पासवर्ड तो याद जायना आनी हांव ते मावशेलें थंय गेला रे आ तेगेले बाबुली पार्टी आशिल्ली न्ही थंय गेलां सो मात्शें एक काम करता म्हाका तो पासवर्ड मरे सारको क्रियएट करपाक येना ते कितें सांगता जाणा स्ट्रोंग पासवर्ड तयार करपाक जाय सो म्हाका तो नवो पासवर्ड तयार करपाक जाय नीव आनीक स्ट्रोंग पासवर्ड जाय पूण म्हाका मात्सो तयार करपाक येना तूं म्हाका मात्शी शाण्या मात्शें हेॅल्प करता म्हाका मरे कळणा रे तें त्या खातीर